बिहार मे जे साँस्कृतिक इतिहास भूगोल से हमनि सब प्रभावित छी कि यहाँ जे पी आन्दोलन भेलै जाहिसँ बिहार भारतके राजनीतिके झकझोरके रखि देलकै उ ओहि समय नारा लागल रहै जनता दल की आइ आँधी गद्दी छोड़ो राजीव गाँधी एक महान स्वतन्त्रता सेनानी जे पी जे आन्दोलन कयलथिन पूरा बिहारके झकझोरके रख देलखिन झारखण्ड बिहारके जे बँटवारा भेलै ओहिमे झारखण्ड अलग एक राज्य बनलै जाहिमे देवघर सहित आओर समतल भूमि बिहारमे छोड़ि देल गेलकै बिहारके भूमिसँ ही सत्याग्रहके शुरुआत महात्मा गाँधीजी कलथिन जे पैदल यात्रा करके पूरा देशमे पैदल यात्रा कलथिन जेकरा सत्याग्रहसँ जोड़ल जाइ छै हुनकर ही देन है जे अंग्रेजोके भी भारतसँ खदेड़ैके काम ओ कलथिन तरह तरहके आन्दोलनके द्वारा बिहारके भौगोलिक स्थिति जे एहि प्रकार है कि यहाँ राजगिरमे पहाड़ है जखन तखन समतल भूमि पूरा बिहारमे पायल जाइ छै इएहे सब बिहारके भौगोलिक स्थिति यहाँ बाढ़ि आओर बरसा बाढ़िसँ बहुत त्रस्त रहै छै बिहार जकर उपाय बिहार सरकार आओर भारत सरकारके मिलजुलके करैके चाही जैसे कि जे बिहार आजादीके समय दूसरा स्थानपर रहलै आइ उ बिहार बहुत पिछड़ गेल है जाहिसँ बिहारमे सम्पन्नता औतै यहाँके लोक भी अपना बिहारमे रहके कमैतै खाइतै जकरा दिल्ली पञ्जाब नहि जाइके पड़तै यही सब इतिहास सब है बिहारके ही डॉक्टर राजेन्द्र प्रसाद भारतके प्रथम राष्ट्रपति बनलथिन